حکومت کی بہت سی اسکیمیں ہیں جن کا مقصد عوام کو سہولت دینا ان کی زندگی بہتر بنانا اور سماجی و معاشی ترقی کو فروغ دینا ہے ان اسکیموں سے عام شہری مختلف طریقوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں مثلاً تعلیمی اسکیمیں حکومت طلباء کے لیے مختلف تعلیمی وظائف اسکالرشپس اور اسکول فیس میں رعایت فراہم کرتی ہے ان اسکیموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے طلباء کو درخواست دینا ہوتی ہے اپنی تعلیمی کارکردگی دکھانی ہوتی ہے اور متعلقہ دستاویزات فراہم کرنی ہوتی ہیں اس سے غریب اور ہونہار طلباء کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے صحت کی اسکیمیں مثلاً آیوشمان بھارت جیسی اسکیمیں جس کے تحت کم آمدنی والے خاندانوں کو مفت یا کم قیمت پر علاج کی سہولت ملتی ہے روزگار سے متعلق اسکیمیں مثلاً پردھان منتری روزگار یوجنا مہاتما گاندھی دیہی روزگار گارنٹی اسکیم یعنی مندیکا کے ذریعے حکومت بے روزگار نوازوں یا دیہی مزدوروں کو روزگار فراہم کرتی ہے خواتین و بزرگوں کے لیے اسکیمیں بیواؤں بزرگ شہریوں اور معذور افراد کے لیے وظیفے پینشن اور مالی مدد کی اسکیمیں ہیں ان اسکیموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے متلقہ متعلقہ سرکاری دفتر میں درخواست دینا ہوتی ہے